हाँ मेरे पास थोड़ी जानकारी है नलकूप के बारे में नलकूप बनाती ये नलकूप लगाते समय नीचे मशीन डाली जाती है मशीन के साथ पाइप डाला जाता है जब आप सामने वाले हिस्से से प्रेस करते हैं दबाते हैं तो नलकूप से मशीन के सहायता से पानी उपर आता है और हमारे गांव में कुँआँ है जिससे जिसका उपयोग लोग पानी पीने के लिए करते हैं